हमरा सुपौल जिलामे

समाज कल्याणके बात तऽ बात इएह गरीब वर्गके लोक यऽ जतेक फण्ड सरकार दए छथि ओ सब जे यऽ ग्रामीणमे ग्रामीणमे मुखिया सर्पञ्च जेना की बाहुबली सब भेला ओएह सब राखि लै छथि गरीब लोकके किछु नहि दए छथिन गरीब अपने आप बेकल रहैया आ सब अमीरेके सब किछु मिलैया गरीबके किछु नहि मिलैया गरीबके किछु नहि मिलैया आ हॉस्पिटलके बात जे यऽ हॉस्पिटलमे बहुत बढ़िआँ जाइत छी तऽ जे हेबाक चाही सरकार तरफके दवाइ सुइयाँ ओ होइया आर कोनो बात नहि